असांजे थाणा ज़िले में पहिरीं हवा पाणीअ जी तकलीफ़ु हूंदी हुई जंहिंजे करे चङियूं बीमारियूं फहिलिजंदियूं हुयूं पर अॼुकल्ह सरकार जे सहुलियत जे हिसाबु सां उहे सभु दूर थी वियूं आहिनि जे इहा दॿा रखिया विया आहिनि ऐं दवाउनि छिणकियूं वेंदियूं आहिनि जंहिंजे करे साफ़ु सफ़ाई रहंदी आहे ऐं काई बीमारी न फहिलिजंदी आहे ऐं चङियूं सहुलियतुनि जे करे संसार में रहणु सवलो थियो आहे